असांजे भारत देश में मीडिया जो ॾाढो वॾो महत्व आहे अगरि ईअं मीडिया न हुजे त असां कुझु पतो ई न पवे ऐं ॿी ॻाल्हि असांखे घर वेठे न्यूज पेपर जीअं ईंदा आहिनि मां पढ़ंदी आहियां अंग्रेजीअ में हिंदीअ में सिंधीअ में ऐं टियों टी वी ॾिसां टीवीअ में बि सभु कुझु ख़बर पवंदी आहे अगरि पासे में बि कुझु थिए थो किथे चोरी थी थे किथे चकारी थी थिए किथे ॿिए हंधि कुझु थिए थो त असांखे पासे मां बि मीडिया जे रस्ते उहो ख़बर पइजी वेंदी आहे ऐं मीडिया देश विदेश जी ख़बर ताईं मीडिया देश विदेश जी ख़बरूं ताईं असांखे उहो ख़बर पइजी वेंदी आहे असां मीडिया खां बिना हली बि न पाईंदासी अगरि मीडिया आहे त असांखे लाइ बि भाई सुठो आहे त असां घर वेठे हर हिक ॻाल्हि जी ख़बर पवे थी ऐं ॾाढी सही हर हिकु ॻाल्हि सही सही हूंदी आहे ईअं न भाई मीडिया में कोई कूड़ था ॻाल्हाइनि या अखबार में कुझु कूड़ु आहे या कोई चैनल में कूड़ु आहे कुझु बि न बिल्कुलु सही आहे असां उन खे अञा सहयोग ॾियूं ऐं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे